बोलिए ने कोन चीज लेबै

हाँ बोलिए ने कोन चीज लेबै कान ई सभ ई सभकऽ दाम बतैयै हमे केतना केतना लेबै बतेबै तब ने अठन्नी भरि लेबै कि एक भरि लबै केतना केतना लबै अपने ने बतेबै डेढ़ भरि सिकरीके पचीस लेथिन तऽ पचा पछत्तर पड़त हँ पछतरे पड़त आओर किछु लेबै झुमका की बोललियै

पचास पड़त

आओर की लेबै

कितना लेबै पचास नहि पचास हजार हूँ नहि

आरो की लबै कोन चीज बतैयै ने कैसे लऽ केतना लेबै आर कि छै अठन्नी भरि कि एक भरि

ठीक हइ